ہیلو آپ کون ہاں ہیلو

کتنے بجے ہے ہاں ٹھیک ہے کل آٹھ بجے ہم خالی ہیں پھر آنا بھی ہے آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کل آپ کو چھوڑنا ہے پھر واپسی بھی لینا ہے لانا ہے ارے سہرسہ جانا جانا ہے نا آں تو ٹھیک ہے کل آٹھ بجے آپ کے پاس ہم آتے ہیں یہی نمبر نا آپ کا ہے چھ سو روپیہ لگے گا چھ سو روپیہ چھ سو ہاں ہاں ہاں تو ادھر سے ایک دو سو روپیہ کم دے دیجیے گا ایڈجیسٹ کر کے آپ کو لیتے آویں گے مجھے تو آنا ہی ہے نا ادھر سے ہاں ہاں نا نا اگر ہم ادھر سے گھر گھر سے آپ کو لے کے جائیں گے تو ہم بھی اسی سائڈ میں رہتے آگے تو ادھر سے آپ کو لیتے آئیں گے میرے پاس جو ہے پیپر ہوگا وہ بھی صحیح ہے میرا لائسنس بھی ہے ہر چیز بھی ہے ڈوکومینٹ جتنی ہے سرکاری چیز ہر چیز ہے

صحیح بات ہے میرے گاڑی میں ہر چیز لگا ہوا ہے کاغذ کمپلیٹ ہے میٹر ووٹر ہر چیز ہے ایسی کوئی بات نے ہے دیکھیے یہاں تو تھوڑا دیہات ہے لیکن شہر جو جاتے تو وہاں میٹرے سے چلنا پڑتا ہے ہاں نا نا وہ شام کو بتائیے گا جبھی تو اوکے